जि'यां कि अस तुसेंगी डोगरी दे बारै बिच्च सनाचै तां डोगरी इक बड़ी शैल इक मिट्ठी जबान ऐ होर एह् साढ़ै डुग्गर देश दी खास मतलब के एह्दे बिच्च गै तुसेंगी अस कुसै समझाना होऐ तां असानी असानी कन्नै समझाई सकदे होर बिल्कुल असान वर्ड न होर बिल्कुल मजे कन्नै बन्दे गी समझाई सकदे होर होर बी जि'यां के इत्थें मतलब इक हिन्दी बोली सकदे लेकिन हिन्दी बिच्च एह् ऐ कि साढ़े जेह्ड़े बब्ब हैन जां जेह्ड़े साढ़े दादे ताएं चाचे बगैरा कोई बी ऐ ते ओह् समझी सकदे कि के डोगरी इक इत्थुआं दी डुग्गर देश बिच्च फेमस ओह् एह् ऐ मतलब कि साढ़ी भाशा होर एह् मतलब कि अजें जागत मतलब के पंजे छे मीं साला होंदा तां ओह् मतलब कि स्टार्ट करदा होर जियां कि हिन्दी ऐ तां मतलब कि हिन्दी बन्दा उ'ऐ बोलदा जेह्ड़ा दसमी कोला उप्पर जियां के कोई स्टूडेन्ट होई गेआ जियां दसमी बाह्रमी पुज्जी गेआ कि के ग्रांऽ बिच्च स्कूल मतलब कि शैह्रें बिच्च होंदे शैह्रें बिच्च बोली गै जन्दी ऐ होर बाकी ज्यादातर मैं बड़े बन्दे दिक्खे तां ओह् मतलब के डोगरी गै बोलदे होर डोगरी इक साढ़ी मतलब के शैल भाशा होर बन्दे बी समझाई सकदे होर कोई बी मतलब कि जान जानबर बी होगा तां ओह् बी डोगरी भाशा बड़े सारे जानबर होंदे जेह्ड़े तां ओह् समझी जन्दे जियां कि डंगर होई गे तां ओह् बी डोगरी भाशा समझी जंदे

बगैरा जियां कुत्ते होई गे तां एह् बी समझी जंदे मतलब के डोगरी बिच्च होर हिन्दी बिच्च कोई बोलगा तां हिन्दी बिच्च जानि के बड़ी डिफिकल्ट ऐ हिन्दी होई गेई जां इंग्लिश डिफिकल्ट न होर डोगरी जेह्की बिल्कुल असान भाशा होर इसी मतलब के अस मतलब के इस्तमाल करदे होर बड़े सारे बन्दे ने असेंगी मतलब के जेह्ड़ा साढ़ै कन्नै कोई दूरा दा बन्दा आंदा तां मतलब के डोगरी बिच्च गल्ल करदा तां असेंगी बी अच्छा लगदा के नेईं डोगरी बिच्च गल्ल ठीक करदा होर अच्छा होर समझ आंदी होर हिन्दी होई तां किश ऐसे गल्लां होंदिया जेहड़ियां समझ गै नी ओंदियां ते एह्दे च केह् पता लगदा जे कनेही ऐ होर डोगरी बिच्च हर बन्दे गी हर गल्ल समझ औंदी